हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने के लिए निम्न सुझाव दे सकते हैं जैसे कि संस्कृत में संस्कृति में बोल चाल संस्कृति में रहन सहन जैसे राध वहाँ राजस्थान राज्यों में अलग अलग रहना बोलना खाना पीना अलग अलग है और राजस्थान के भरतपुर ज़िले में रहन सहन और बोल चाल अलग अलग है पुरुष लोग रहन रहन सहन और पहनावा पुरुष लोग उसमें धोती कुर्ता और महिलाएँ लोग साड़ी पहनती हैं ताकि वे बहुत सुंदर और खूबसूरत दिखें और सांस्कृति उसमें बोल चाल सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूलों में संस्कृति संस्कृति के लिए कार्यक्रम होते हैं संस्कृति योजना भी मना स्कूल में मनाई जाती है जिसके कारण बच्चे प्रेरित हों कि संस्कृति हमारी एक अच्छी सुरक्षित भाषा है